में गायत्री मंत्र पढ़े दा ॐ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् एह्दे च अस भगवान गी याद करदे ते ओह् असेंगी अकल दिंदे होर स्हेई रस्तै उप्पर असेंगी लाने लांदे ते एह् मतलब ऐ एह्दा गायत्री मंत्र दा महातंज मंत्र में पढ़े दा ओम त्रिंम कंव ज्जा महेश सुगंधे पुश्टि बर्दनम उर्बार रुपमेह वंदना मृत्य़ होर मौश महा विदाह् एह्दे च अस शिव भगवान गी पुजदे उं'दे तिन नेत्र न जेह्दे च अस उं'दा पोशन करदे

जिस बेल्लै जिस बेल्लै असेंगी कोई कश्ट होंदा अस भगवान गी याद करदे इसी मंत्र दा जाप करदे ओह्दे कन्नै असेंगी शांति मिलदी होर दिलै गी बड़ा स्हारा मिलदा